वैसे तो देखा जाए तो हर एक राज्य में अलग अलग ख़ुद की भाषा निर्धारित की रखी है लेकिन हमारे भारत जैसे देश में को पूरी मिला करके एक जो अपनी राज जो भाषा है मतलब के जो अपनी जो हिन्दू जो भाषा है उसको सबसे सर्वप्रथम बताया गया है परंतु जब अपन हिंदी भाषा अगर अपन सीखते हैं जब अपन उसके बारे में बोलते हैं जहाँ तक अगर अपन देखा जाए अपने नॉर्थ इंडिया में लगभग बहुत से लोगों को हिंदी भाषा आती हैं साउथ इंडिया में कुछ कुछ कारणों की वजह से वो लोग हिंदी भाषा सीख नहीं पाते हैं परंतु जो लोग हिंदी जो सीख जाते हैं मतलब कि जो जिन जिन लोगों को एक तरीके से देखा जाए जिनको हिंदी भाषा में बोलने की आदत है जो बोलते हैं है न जब वो लोग बाहर जाते हैं मतलब की वो अन्य जो भी जो देशों में जब वो जाते हैं तो उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो लोग उन लोगों की जो बीच की जो बातें होती हैं वो लोग समझ नहीं पाते वो ख़ुद की जो भाषा मतलब की जो ख़ुद को वो ख़ुद की जो अंतर भाव जो कहना चाहते हैं वो दूसरों को व्यक्त नहीं कर सकते ऐसी चुनौतियों को उनको सामना करना पड़ता है इसलिए हमको इन चुनौतियों का सामना करते हुए उनकी जो भाषा है उसके अनुकूल हमको समझना पड़ता है पढ़ना पड़ता है तब जाकर इस चुनौती का जो भी निवारण है वह संभव है धन्यवाद